कोंकणी लँग्वेज उलोवपी लोक जे आतां प्रोबलेम्स फेस करता आमच्या मॉडन वर्ल्डान ती आसा की तिचे स्पिकर्स खूब कमी जाला स्पिकर्स कमी कित्याक जाला कित्याक ताजी आतां गरज पडना इन वर्कींग सेक्टर इन कंम्प्युटर सेक्टर इन बिजनेस सेक्टर त्या सेक्टरान तूं कोंकणी उलोवंक शकना तूं जर समज एक बिजनेस मिटींगान गेलो तुका तुजो प्रोजॅक्ट एक्सप्लेन करूंक जाय ते आनी ताजे क्लायंट्स आसा ते आसा फ्रोम अमेरिका तांकां काय तुजी कोंकणी कळची ना तूं कोंकणीन उलय तांकां कांय कळची ना तुजो प्रोजॅक्टूय वयतलो दुसरे कितें आसा की तूं तूं जर समज लेबर्स हाडटा फ्रॉम डिफरंट स्टेट तेन्ना तूं तूं आपल्या कोंकनीन उलयतलो तांकां काय कोंकणी कळपाक ना आनी ते लँग्वेज बॅरीयर जाता थंय हाका लागून कोंकणीचे जे उलोवपी लोक आसा ते कमी जाला आनी हाका लागोन ह्या चॅलेंजिसा जे कोंकणी स्पिकर्स मॉर्डन वर्ल्डान फेस करता